हॅलो संगीता स्टेशनरी बुक फोन लागला म्हाका बुक जाय आसलो पोस्टांतलो फिजीकल एज्युकेशन पोस्ट नॅट सॅट जी आर एफ ओके तर म्हाका जी आर एफ तो नीव एडिशन बुक आयला पळय तो म्हाका त्या तरेन बुक जाय आशिल्लो ट्वेंटी ट्वेंटी टुवाचो तो बुक मेळटलो म्हाका आं तर म्हाका आतां कितलें दिसां भितर मेळो शकतलो बुक ऑर्डर केलो किंवां फेसिलीटी अशी कितें आसा तुमगेली ऑर्डरची किंवां कुरीयर किंवां ऑनलायन कितें फेसिलीटी आसा तुमगेली आं म्हाका ओनलायन जाय आशिल्ली कांय तुमी ओनलायन फेसिलीटी ती म्हाका प्रोवायड करूंक शकतली के के तर म्हाका तें एक दिसा भितर पावले की म्हाका तें नीव लेटस्ट तेजे एक दोन दोन बुक बी मेळूंक शकता जशे की तें म्हाका एक नीव एज्यूकेशन ट्वेंटी टूवाचो मेळ्ळो की किंवां तेजेर ओफर कितें आसा नीव एडिशनाचेर आनी डिस्कांवट तुवें ट्वेंटीफाय परसंट म्हळें तर दोन बुक घेतले जाल्यार कितले परसंट म्हाका डिस्कांवट मेळूंक शकतले ओके ओके आं हां कळ्ळें कळ्ळें

आं पेनचे वगेरे ताचें एक पेक घेतलें जाल्यार ताका पेनां बीन मेळटले ताका घेवपाक जशें की पांच पेन घेतले कितें ऑफर बी आसा पेना फाटल्यान ओके कळ्ळें ओके ओके थँक्यू